आं चिरांनिफ्राय बुंदोंमोनलै बै दाखोन्थाफारानिमोन आङो ओमफ्राय नोंथाङा बै मानास नेसनेल पार्कनि सुपारिटि माबा सेकिउरिटि ना दा दायो हरनि बार'थायाव जों गाखोगोन बै फुलस्टबमोनबो थांगोन दा नोंथाङा जोंखौ बेरायहोनांगौ औ औ औ ए बिदिसो ना गारिया मा बायदि जागोन साफारि ने ए जागोनने मोजां सिदा सिदा गुवार ने औ ओमफ्राय सम सम गावोबो नामा ए हो हो हो ओमफ्राय थांनाया थांनाया जोङो साब्रैसो जालांगोन बे हाइना होन्नाया बेबो थांगोन जायगाया बे मा मा दङ जायगायालाय बै माबा माबियाबो दं नामा दङ ने ए ए लायो ने ए बे जों लांनायफोरखौ माबायो नामा

बेसेबां लागोन बे बेसेबांसो लागोन बे थिनस' ए ओमफ्राय ओरैनो गान्नायफ्रा मा बायदि जानांगोन टाइम जाबायलै